जे कपड़ा हमरा लग बनेबाक अबैया डिजाइन बला या कोनो भी एहन चुनि कऽ पहिले जे छलनि से एतेक डिजाइन नहि उपलब्ध छलनि गाँव घरके जे सिलाइ करै छलखिन हुनका सब लग लेकिन आब जे छै जे बहुत एहन छै डिजाइनके चाह जादा भऽ गेल छनि तऽ ओकर उपलब्धि हमरा लग केना होइया ई उपलब्धि तऽ हमरा जादा से जिदा मोबाइल से जाहि पर ओहिपर सर्च करियौ तऽ ओ सारा किताब मिलैया हर चीजके कटिंग बला मॉडल बला अथी कूट सब मिलैया सबटाके किताब मिलैया लेकिन पहिले एते सुविधा नहि छलै ओय दुआरे हमरा सबके कोनो मित्र सऽ या कोनो अगल बगलके आदमी सब सऽ जाहिसँ पर सलाह लेल जाइ छलय लेकिन आब जे छै जे कोइ आदमी अबैया आ मोबाइल देखेलक आ ओहिसँ जे मतलब सोझै कपड़ा अपन बना लिअ अखनके डेटमे जे छै से मतलब कोनो एहिसबमे दिक्कत नहि होइ छै तुरत कऽ मोबाइल देखू आ कपड़ा बनाके तैयार कऽ दियौ लेकिन पहिलेके अपेक्षा अखन जे छै से बहुत बदलाव भऽ गेल छनि पहिले जे छलनि से अपना हाथ से बनाएल जाइ छलनि एकदम दिमाग से अखन जे छै से तुरत देखू आ तुरत बनाउ ओहिमे अहाँके ओते सोचै बिचारेमे टाइम नहि लगै छै पहिलेके अपेक्षा अखैन जे छै से बहुत आगाँ निकलि गेल छै एहि सबमे सबटा चीज सऽ से मोबाइल सऽ लोक बहुत आगाँ निकलि गेल छै आ पेंटर जे छै ओ पेंटो जे छै से हमसब हमर सबके जे छै पेंट करयके अहु सबमे हुनर किताब ई सब देख कऽ हर चीजमे जल्दी भऽ जाय छैन पहिले सोचि कऽ करै छलैन लेकिन आब अय सबके सुविधा बहुत भऽ गेल छैन